नों स्कुलाव दं ए आमफ्राय बे स्कुलनि फोरोंगिरिजों एसे रायज्लायनो हागोन दां नोङो आं थाङाखै नालाय दिनै माबा बे जोंनि बिदानि फिसाजोखौ फोरोंफैनो नागेरदोंमोन नालाय बाव एडमिसन लाफैनो नागेरदोंमोन नालाय बेखौनो दिउसा माबायदि दिउसखौ बिसिबां बिसिबां लायो आमफ्राय आंथ' बारा दोनलांबाय थानाय बो जाया स्कुलाव मास्टारफ्रा मा बायदि मा बायदि फोरोङो थाय नों दोनलांबाय थायो नामा आमफ्राय फोरोंनायनि सायाव माबायदि फोरोङो थाय

उसुबिदा गैया

मा बायदि औ औ मा बायदि पारसेन्ट लाखियो फोरोंगिरिफ्रा साबोसे दं बेबा स्कुलनि दिउसखौ थाखो नायै थाखो बिसिबां बिसिबां लायो

बियो क्लास फाइभ आव हगारफैनो नागेरदों नालाय दे होनब्लाय गाबोन फोरोंगिरिजों रायज्लायनानै माबानोसै दे होनबा